एजेंसी वाला को हम बोले थे गाड़ी जल्दी से आना है हमको मंदिर जाना है से जल्दी आइए नहीं तो लेट हो जाएगा सिमरिया जाना है जल्दी आइए इतना लेट काहे हो जाता है से हमको मंदिर जाना है सिमरिया घाट सो आइए आप से इतना लेट हो गया एजेंसी आप इतना लेट काहे आए आपको लेट हो गया फिर भी सामान है तो की दिक्कत है सो आप आइए हमको जाना है से आप इतना लेट कर दिए सो हमको जाना है सिमरिया और सामान है सामान भी हमको लादना पड़ेगा और अब ले जाना पड़ेगा आप इतना लेट के आए से हम क्या करें हम फिर भी जाते हैं लेटे के जाते हैं सिमरिया हमको जाना पड़ेगा सो आप चलिए से आप जल्दी आइए हमको जाना पड़ेगा बाहर से हमको दिक्कत होता है जाने में आप आइए जल्दी गाड़ी लेकर से आप आइए जल्दी सिमरिया हम जाएंगे